السلام وعلیکم تو ہم آج بات کریں گے ہم جب اسکول جاتے تھے ہمارے میم طرح طرح کی کہانیاں سناتی تھیں تو ان میں سے بہت سارے بادشاہؤں کی بھی کہانیاں سنائی تھیں میم تو اس میں بہت سارے بادشاہؤں کی کہانیاں اس میں سے ایک بادشاہ تھے شاہ جہاں شاہ جہاں نے ممتاز کی یاد میں تاج محل بنایا تھا جو کہ آگرہ میں موجود ہے اور وہاں ابھی بھی ممتاز کہ کبھی موجود ہے اور وہاں ہم سبھی گھومنے بھی جاتے ہیں سب جانتے ہیں آگرہ میں تاج محل موجود ہے اور بھی بہت سارے بادشاہ ہیں جیسے کہ بادشاہ اکبر انہوں نے بہت ہی کم عمر میں انہوں نے بہت ہی کم عمر میں یعنی سلطنت کو سنبھالا تھا سنبھالا تھا اور ان کی لگ بھگ کتنی تیرہ سال میں انہوں نے سنبھالا تھا اور ان کی شادی ہوئی تھی چودہ سال میں اور چودہ سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی دس سال کی ان کی بیوی تھی دس سال کی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی تھی تو اور بھی بہت سارے بادشاہ ہیں جن کی کہانیاں ہمیں مم سناتی تھی تو ان میں سے دو کہانییاں ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں اور بھی بہت سارے تھے تو اور بھی ہیں بہت سارے موجود ہے اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آپ سے بتانا چاہتے ہیں پر ہمارے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے اتنا ہی میں کہہ کر آپ سبھی سے الودہ لینا چاہتی ہوں اسلام وعلیکم